हमरा एतय बरसातके मौसम भी बड़ नीक लगैए आओर साथ साथ ठण्डाके मौसम हमरा बड़ नीक लगैए ठण्डाके मौसममे की हेबै छै कोइ काज करैके लेल जादा एनर्जी आबि जाइ छै ठण्डामे जादा भाग दौड़ भी करैके बड़ नीक लगै छै सुबह सुबह दौड़ैमे भी बड़ नीक लगै छै आर टाइमली उठैमे भी बड़ नीक लगै छै ठण्डाके मौसम जैसे गरमीमे ओते नीक नहि लगै छै गरमीके मौसम उते ठण्डाके मौसम नीक लगै छै ठण्डामे अहाँके ठण्डा ठण्डा पानि ठण्डा ठण्डा वातावरण ठण्डा ठण्डा मौसम हर चीज हमरा ठण्डा बड़ नीक लगैए सब दिनसँ हमरा ठण्डा बड़ नीक लागल हँ आओर हमरा ठण्डा बड़ नीक लगैए